भरतपुर जिले के अंतर्गत बहुत ही हाई टेक्निक की सुविधाएं हैं चिकित्सा सुविधाएं हैं इनके अंतर्गत मनुष्य जो हम भरतपुर वासी है वो बहुत ही आसानी से अपने शरीर को में कोई भी परेशानी हो उसको डॉक्टरों की सलाहनुसार सही करवा सकते हैं भरतपुर के अंतर्गत बहुत ही अच्छी अच्छी हॉस्पिटल है और बहुत ही अच्छी हाई टेक्नोलॉजी की स्वास्थ्य चिकित्सा सुविधाएं हैं इस इस सुविधा से हम जो भरतपुर वासी हैं वो बहुत ही प्रसन्न हैं और खुशहाल रहते हैं भरतपुर जिले के अंतर्गत इतनी अच्छी अच्छी सुविधाओं से परिपूर्ण वो जिला है भरतपुर इन्हीं सुविधाओं के कारण जो भरतपुर वासी हैं वो खुशहाल हैं